वैसे तो रसोई में कई सारे बर्तनो का प्रयोग किया जाता है तो पहला है कढ़ाई कढ़ाई जिसमें की अपन पूरी वगैरह तलते हैं कड़छी है जिससे की अपन चलाते हैं सब्ज़ी वगैरह कुकर है जिसमें की उबालने के लिए कुछ भी सामान का प्रयोग किया जाता है अवन है जो कि भाप के से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है संडसी है जो कि पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और चमच्च है थाली है कटोरी है ग्लास है ये सब खाने पीने के लिए इस्तमाल किए जाते हैं